हमर सबसँ यादगार यात्रा छल जे जखन हमर बाबूजी देहान्त कऽ गेलाह तहन हम लगभग चारिए साढ़े चारि वर्षक रही पहिल बेर जे हम दिल्ली गेलहुँ तऽ बड्ड मन खुशी रहै जे कि हम दिल्ली जा रहल छी हमरासँ जेठ भाइ सहैब ओहिठाम रहैत रहथि से जे गेलहुँ से देखिए कि जे बाप रे बाप कहलकै कि जे हँ एतेक ट्रेन चलै छै ईसब देखिकऽ बहुत मन रोमाञ्चित भऽ जाइ छल आओर ओ हमर सबसँ यादगार यात्रा छल